हम मिथिलासंँ छलहुँ बिहारसंँ छलहुँ बिहार बदनाम छलए अपन जे छै से जातीय राजनीतिके लिए चुनावके दौरान जे छै से सबसँ पैघ दिक्कत रहल जे जातीय समीकरण जे छै से जातीय तुष्टिकरण करएके कोशिश केलक लोकसब नेता सब छोट मोट नेता सब नेताके सीपेहसलार सब ओ तुष्टिकरण जे छै से हमरा सबसँ पैघ दिक्कत लागल चुनावमे संसाधन सङ्केत ई सब संसाधन सुरक्षा ई सब तरहकेँ मुद्दा जे छै से हर चुनावमे आबए छै ओ सब कोनो अथी नहि छै सिर्फ आओर सिर्फ जे मुद्दा रहल जे जातीय तुष्टिकरण जे भेलए बिहारमे जे हम ब्राह्मण छी तऽ हम बाभनेके वोट देबए हम यादव छलहुँ तऽ हम आर जे डी के कैंडिडेट जे यादव रहए ओकरे वोट करबै ई तऽ दिक्कत रहए सबसँ पैघ दिक्कत रहए आओर एहिमे जे सहायक जे छै से जे पार्टी छलऽ पैघ पार्टी छलऽ हम विधानसभा चुनावके बात करि रहल छलहुँ जाहिमे पार्टी छै ओहो ई तुष्टिकरणके बहुत बढ़ावा दए छै ओ भी चाहए छै जे अगर ई क्षेत्रीय समीकरण जातीय समीकरण यादवके पक्षमे छै तऽ हम यादवेके दी अगर ब्राह्मणके पक्षमे छै तऽ हम ब्राम्हणेके दी ई जे जातीय तुष्टिकरण जे हर तरह राजनीतिमे बहुत तरीकासंँ घुसि गेल यऽ इन्वोल्व भए गेल यऽ ओ बहुत ही गलत यऽ